केमिकेल पेस्टिसायडफ्रा हाखौ सिलिंखार खालामदों होननानै आं सानो मानोना केमिकेल बाहायनाय गासै हाफोरा सम मोनसेनि उनाव आबाद मावखांनायनि उनाव बे हानि माखासे रेजेंथाय बा गिलिरथायफ्रा खमायबोयो बेखायनो केमिकेल बाहायनानै आबाद मावनाय हाया उनफारसे खामानि मावनायाव गोबां बिहोमानि आबादखौ नोरजिया खालामबोनाय नुनो मोनदों बै हाखौ माखासे गोथां हा खालामफिननो थाखाय माखासे गोबोर बा अर्गेनिक आदबजों दिहुननाय माखासे हासारफोरखौ बाहायनानै बै हाफोरखौ गोथां हा महरै बानायफिननो हागोनखौ आंनि मोनदांथिनिफ्राय बेयाव मावनायनि गेजेरजों दिखांनाय जायो पेस्टिसायड आदबजों बा केमिकेल आदबजों बानायनाय माखासे हासारफ्रा हाखौ सम मोनसेनि थाखायल' गोथाङाव लाबोयो बेखौ गोबाव समनि थाखाय केमिकेल बाहायनाय हाफोरा गोबाव समनि थाखाय गोरायै थाया बेखायनो पेसटिसायड बा केमिकेल बाहायनाय हाया सिलिंखार खालामनायखौ गोबाव गोबां जायगायाव बा गोबाव समनि थाखाय मावजायैखौ नुनो मोनदों आरो बिनि बदलै आजावनो हानाय गुबुन गुबुन राहाफोरखौ

जों बेखौनो बुंनो हायो जे गोबोर हासार होनानै बे हाखौ गोथां खालामनाय अर्गेनिक आदबजों माखासे हासार बानायनाय आरो बे हाखौ गोथां खालामफिन्नायनि जोहै माखासे जोंनि नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ टेस्ट टेस्ट खालामनाय लेबनि गेजेरजों बेखौनो जोङो बे जोंनि थानाय हाखौ गोथां खालामफिन्नायनि गेजेरजों बे हाखौ मोजां गोथां हा महरै दोनथुमफिननो थाखाय जों मोननो हायो